गोंयची जी नैसर्गीक जी संपत्ती आसा ताजे बद्दल उलोवपाचें जाल्यार तीन गजाली मुखेल प्रमाण म्हणपाक जाता गोंयांत अंखड आनी मँगनिज खूब व्हडा प्रमाण सापडटा सो खूब वर्सा पासून ह्या दोन मिनरलाच्यो खणी गोंयांत आसा त्या शिवाय गोंय एक राज्य जे दर्या देगेचेर ओके आनी ताका लागून नुस्तेंय खूब ओके त्या शिवाय देवा दयेन गोंयाक जमीन खूब सूपीक मेळ्या आनी ताजेर प्रामुख्यान भात उगयता तादूंळ पूण खंयच्याय गजालीचो जेन्ना अतिरेक जाता ताजे वायट परिणामूय जातात आनी चड करून जय मिनाचो प्रस्न येता मायनींग ह्या मायनिंगांच्या अतिरेकाक लागून खूब अडचणी आयल्यात प्रोबलम आयल्यात स्पेशली गोंयचें जें सैम आसा तें बिगडलां

आनी ताजो प्रभाव म्हणून इवन जे शेताचें काम जातालें तें खूब कमी जालां लोक आदी शेतां पिकयताले शेतकामाचेर आदारून आसताले ते खणींचेर वा मायनिंगांत चड पयसो आनी सोप्या भितर मेळटा म्हणून आपलीं शेतां बंद करून मायनिगांत गेले आनी ताजो एक वायट परिणाम गोंयच्या जिणेचेर जालां